नमस्ते तुसे सारे गी ते मेरा नांऽ मिनाक्षी ते में तुं'दे कन्नै अज दो चार गल्ला शेयर करना चाह्न्नी आं में केह्दे बारे च पढ़ने दे बारे च पढ़ना केह् असें जेकर बुक पढ़नी ऐ ते इलैक्ट्रैनिक बुक पढ़ी ऐ ते दो पढियां ते भी असें उसी सुनेआ कि साढ़ा एह् ऐ कि असें सुनेआ की ऐ अगर सुनेआ ऐ तां उसदे किश कारण सनाओ पैह्लें असें तुसें गी इक गल्ल सनान्नी आं कि पढ़ना जेह्का तां सारें गी चाहिदा जरूरी की के पढ़ने कन्नै साढ़ी जेह्की ना बोलने दा तरीका ढंगे दा होंदा ऐ नुआढ़े बाद जेकर पढ़ी गे अस ते जैदा कशा जैदा चीजां असें गी समझ औंदियां न समझ आई गेइयां चीजां ते अस उसी अच्छे तरीके कन्नै कुसै दे अग्गें बोल्ली सकने आं ते लिखी सकने आं नुआढ़े बाद जेहका ऐ ना पढ़ने कशा असें गी एह् ऐ कि साढ़ा जेहका तां असें किश भामें असें कुसै चीजां दा स्ट्रैस्स होऐ दा औऐ हुट्टन होऐ दा होऐ दमाक खराब होऐ दा होऐ पर अस उसी पढ़गे किसे चीजे गी घ्यान लाइयै पढ़गे सारा घ्यान उद्धर गै रौह्ग असें ओह् चीजां भुल्ली जंदी ऐ जेहका पैह्लें साढ़े दमाकै च होई दियां होंदियां इस बजह् कन्नै जेह्का पढ़ना इन्ना जरुरी ऐ पर पढ़ने दे कन्नै कन्नै गै जेह्का सुनना नां जैदा होर जैदा जरुरी ऐ मेरे ख्याल कन्नै जेह्का ना पढ़ने कशा जैदा एह् ते अपनी अपनी आदत होंदी ऐ पर पढ़ने कशा जैदा जेह्का सुनना ऐ ना ओह् जैदा फायदेमंद ऐ असें गी की के में परखियै दिक्खे दा ऐ जेहकी चीज असें पढ़ी दी होग ना ओह् इन्नी असें गी चेत्ता नेईं रौंह्दी ऐ जेहकी चीज असें सुनी होग नां ओह् दमाकै साढ़े च जैदा बौंंह्दी ऐ शायद ते इस बास्तै जेहका सुनना बी ना साढ़े गितै दमैं चीजां जरुरी ऐ पर सुनना जेह्का मी लगदा जैदा फायदेमंद ऐ ते में केह् करनी आं में तुसें ई कुसै दी केह् सनानी ऐ में अपनी क्हानी सनान्नी आं तुसें ई मेरा जेह्का औंदा ऐ कोई मी दित्ता दा होंदा ऐ मास्टरे मी जेकर में पढ़ना ऐ ते में उसी पढ़नी हां अच्छे तरीके कन्नै पूरी जि'यां इक क्हानी दित्ती दी होंदी ऐ में उसी पढ़नी आं भी मेरा एह् मकसद होंदा ऐ कि में क्हानी सुनां ते सुनने गित्तै मेरे कोल चीजां हैन जि'यां फोन होई गेआ टी वी होई गेआ ओह् गल्ल अलग ऐ कि किश बच्चें कोल फोन नेईं ऐ ते नेईं कुसै बच्चे कोल टी वी होंदा ऐ पर भी बी ओह् कुसै मास्टरे ई पुच्छिये सुनी सकदे न कुतै कि'यां करिये सुनी सकदे न कुसै अपने साथिये गी पुच्छिये सुनी सकदे आं सुनना जेहका पढ़ने दे कन्नै कन्नै जैदा जरुरी ऐ की के जेहकी गल्ल असें सुनी दी होग ना ओह् साढ़े जैदा दमाकै च बौंह्दी ऐ ओह् मी नेईं पता कि होंदा केह् ऐ कि पढ़ने दी जेहकी गल्ल एह् ता ओह् घट्ट बौंह्दी ऐ जा जेह्की सुननी आं ता ओह् जैदा बौंह्दी ऐ पर जेहकी जल्दी कम्म होऐ ते ओह् जैदा ठीक होंदा ऐ ते मेरा मतलब एह् ऐ कि जेहका सुनना चाहिदा असें जेहकियां अच्छियां चीजां हैन ओह् असें गी डेह्ल्ली सुनना चाहिदियां भी तुं'दी रुटीन बनी जंदी ऐ सुनो चाहे पढ़ो सुनो पढ़ो एह् तुं'दी रुटीन बनी दी होग ना तुसें गी इ'यां लग्गना कि रुट्टी नेंई खाद्धी दी ऐ इक टाइम आह्ली तुसें लगदा मिगी भुक्ख लगी दी ऐ में रुट्टी खानी गै खानी ऐ चाहे किश बी थ्होग एह् सुनने ते पढ़ने दी आदत बी इयै जेही होई जंदी अगर तुसें पढे़ दा होग ते सुने दा निं होग ना तुसें ई इ'यां लग्गना रुट्टी ते खाई ओड़ी में अवा मी लगदा पानी नेईं पीता दा ऐ ते अगर तुसे पढ़े दा नेईं होग ते सिर्फ सुने दा होग ना ते तुसें ई इ'यां लग्गना कि हां पानी ते पी ओड़ेआ में पर रुट्टी नेईं खाद्धी भुक्ख अजें बी उऐ नेही उऐ नेही गै रेही ते इस्सै दे कन्नै में अपने कम्मै ई विराम दिन्नी आं ते धन्नवाद